میں عام طور پر صبح کے وقت دوڑنا پسند کرتا ہوں کیونکہ صبح کو دوڑنا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے جس سے جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے میری طرح بہت سے لوگ صبح دوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ انہیں دن کا آغاز تازہ دم اور توانائی سے بھرپور کرنے میں مدد دیتا ہے دوسروں کو شام کی دوڑ پسند آتی ہے کیونکہ یہ دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے حالانکہ دوڑنا خود اپنے آپ میں ایک بہت ہی مفید عمل ہے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 اور آپ کو بہتر محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں اسی طرح اگر آپ خاص طور پر دوڑتے ہیں اور دوڑنے کے جو طریقے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کے ذہنی اور جسمانی صحت پر مختلف قسم کے اثرات مرتب کرتے ہیں دوڑنے کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ یہ ہیں جسمانی صحت کو بہتر بنانا وزن کم کرنا یا فٹ رہنا ذہنی سکون دوڑنے سے ذہنوں کو سکون ملتا ہے اور تناؤ کم ہوتا ہے بعض لوگ اپنے دوستوں یا دوڑنے والے گروپس کے ساتھ دوڑنے کو پسند کرتے ہیں جس سے یہ ایک تفریحی سرگرمی بن جاتی ہے قدرتی مناظر خوبصورت جگہوں پر دوڑنا بہت سے لوگوں کے لیے ایک محرک ہوتا ہے میں صبح کو جتنا وقت ملتا ہے ضرور دوڑتا ہوں